جی ہاں بالکل ایسے بہت سے موضوعات ہیں جن پر میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ اتنے حساس ہیں کہ ان پر لکھنا متنازعہ اور اختلاف کو پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے جذبات اور ان کے عقائد یا پھر معاشرتی اقدار کو متاثر کرتے ہیں ان موضوعات پر لکھتے وقت احتیاط اگر نہ برتی گئی اور قلم کو سوچ سمجھ کر نہیں اٹھایا گیا تو معاشرہ میں اختلاف ہو سکتا ہے لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن سکتے ہیں ان موضوعات میں سے ایک مذہب ہے مختلف مذاہب اور ان کے عقائد پر لکھنا اکثر حساس ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ذاتی اور جذباتی معاملات سے جڑا ہوا ہوتا ہے اسی لیے ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ مذہب پر بعض لوگوں نے ایسی تحریر پیش کی کہ ان کو بعد میں قتل تک کی دھمکی دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے کسی مذہب کے خلاف بہت زیادہ غلط الفاظ استعمال کیے تھے اسی طرح سیاسی مسائل پر لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے جنگ اور تشدد کے موضوعات پر لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے نسوانی حقوق وغیرہ ایسے موضوع ہیں جن پر لکھنا حساس ہوتا ہے اور میں احتیاط کرتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہ لکھوں جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے